بلال فوڈ آپ کے پاس کون کون سے فوڈ اویلبل ہیں ہاں جیسے کہ ایپل ہو گیا

ہاں ہاں

تو ویسے مینگوز کیا ڈرجن ہیں اچھا اور ایسے ایپل وغیرہ

ہاں تو مجھے یہ آڈر دینا تھا ایپل اور مینگو کا تو مینگو کیا حساب سے بولے آپ

اور اس کے پیٹی کتنی کیا پڑتی ہے پیٹی کیا حساب

اور ایک پیٹ ایک پیٹی آڈر کر لیجیے ہاپوس آم کی

ہاں ٹھیک ہے میں آن لائن کر لیتا ہوں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک

نہیں بس